आनऽ हमरासबके ओतऽ दोकानो दौरी पहिले नहि रहै आब दोकान दौरी भऽ गेलै हँ अहाँके आब अपन नून तेल जकरा घटलै कहिओ तऽ कोनो चीज एतऽ लेलहुँ कहिओ ओतऽ लेलहुँ कोनो दोकानमे नून नहि रहल कहिओ तेल नहि रहल कहिओ ककरो पिआज नहि रहल तऽ ककरो चिन्नी नहि रहल आब पड़ोसेमे दोकान भऽ गेलखिन हँ कऽ लेलखिन हँ तऽ आब ओइ दोकानपर सबचीज भेटै छै ओहि दोकानपर सबचीज लेलहुँ खरीदलहुँ आओर तहन दोकानसँ समानसब आब लेलहुँ आओर पहिले तऽ नहि होइ छलैए पहिले तऽ बड़ी दूर हमरासबके जा पड़ै छलै दोकानके लेल तहन समान भेटै छलैए नहि अपने जा पेलहुँ तऽ कोनो बच्चासँ सबके कहलहुँ तऽ आनि देलक आओर जे चीज नहि रहल तऽ पैँचा उधार लऽ कऽ करऽ पड़ै छलैए हमरासबके आब दोकान दौरी लगमे भऽ गेलैए तऽ सबचीज ओहिठाम भेटल तऽ सबचीज आब खरीदै छी करै छी आब नहि एतेक चिन्ता अइ सरिसो तेल लेलहुँ चिन्नी लेलहुँ पिआज लेलहुँ लहसुन लेलहुँ सबचीज खरीद लै छी तऽ खाना बनेलहुँ